सो ट्रेडिश्नल स्पोटस प्रिजव करपाक जायत भशेन हें आसताय सो लोक कॉम्पटिशन दवरताय कॉम्पटिशन्स दवरताय इन द लोकल एरिया कॉम्पिटिशन्स आसताय प्लस तेंगे भुरग्यां शिकोयताय फ्रेंड फ्रेंडा शिकोयता पाय पुता शिकयता ओ इवन माय आपण

चेडवां शिकयता व चेड्या शिकोयता सो ती नॉलेज एक भाशेन पास डावन कोत्ताय सो स्पोर्ट्स खेळोवपा शिकयताय आनी तांकां खेळोवपा लायताय सो हे भाशेन ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स प्रिजर्व कोताय लोक गेम्स आसताय वाड्या भुरगे आसताय ते हेटाय जाय जाण जाय जाण जायत भाशे प्रिजर्व करूंक मेळटा स्पोर्ट्स प्रिकोशन्स घेवपा जातता ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स कितें करून अलायव दवरपा तो सो जायत जाण हें करता प्र्रिजव कोताय थ्रू तेंगे भुरग्यां शिकोन व तेंगे गेम गेम ल्हान गेम हॅड स्पेशली कित केन्ना जाणटे पासून आपूण खेळ टाय आनी तेंक चोवन मागीर भुरगे शिकताय कितें करून खेळपा तें सो हे भाशेन तो एक स्पोर्ट्स पास डावन जाता तेंगे भुरग्यां थ्रू तेंगे भुरग्यां सो ह्या भाशेन तो ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स प्रिजर्व करून दवरताय जाय भाशेन स्पोर्ट्स आसाय आनी जायत एग्जाम्पल हो आसाय की ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स कितको प्रिजर्व जालाय ते आतां तो स्पोर्ट्स एक ट्रेडिशनल स्पोर्ट पाय पुता शिकयता आनी पूत मागीर आख्खे फ्रेंडा शिकोवन ते खेळटाय तेशको